जॾहिं माण्हू पहली बार चित्र ठाहिणु शुरू कंदा आहिनि त उन्हनि जूं ग़लतियूं हूंदियूं आहिनि कि पहिले उनजी प्लानिंग न हूंदी आहे पहिले उन्ही जी रुपरेखा तयारु कॿी आहे कि असांखे ठाहिणो छाहे और उन्ही ठाहिण में रंगनि जी कहिड़े रंगनि जी ज़रूरत पवंदी आहे जीअं अगरि पाणी ठाहिणो आहे त असांखे नीरो रंग फ़िरोज़ी रंग खपंदो आहे उनमें मिलाइण जे लाइ पाणी खपे थो उनमें मिलाइण लाइ सफ़ेद रंग खपे थो नीरे में तॾहिं उहो फ़िरोज़ी रंग ठहंदो और पाणी जो रंग ठहंदो और अगरि उन्ही के हाई लाइट करिणो आहे त स्केच खपदियूं आहिनि त ईअं ईअं ग़ल्तियूं हूंदियूं आहिनि ई ग़ल्तियूं हूंदियूं आहिनि इने में हिकु बढ़िया आर्टिस्ट जो हूंदो आहे प्रेक्टिस कि उहो जंहिं खे जेको उन्ही खे ठाहिणो आहे उनजी पहले ॿ टे दफ़ा प्रेक्टिस करे उन्ही जो पहले ॿ टे दफ़ा उनजी ठाहे ठाहे रंग भरे करे उन में ॾिसे कि उहो चित्र कीअं थी करे सामनो अचे थो पयो त इहो प्रेक्टिस उनखे पर्फ़ेक्ट ठाहींदी आहे जॾहिं उहो एक्ज़ाम ॾियण वेंदो आहे जॾहिं उहो परीक्षा में ठहंदो आहे या कंहिं जो सामनो उन्ही खे ठहणो पवंदो आहे या कॉम्पटीशन में उनखे ठाहिणो हूंदो आहे त उन्ही में उहा प्रेक्टिस ॾाढी कमु ईंदी आहे उन्ही प्रेक्टिस सां उनखे पेर्फ़ेक्शन मिलंदो आहे